पहिले महिलासब एकसाथ गाँवमे रहल छथि रहथिन केहूके अगर मसल्ला कुटैके रहैत रहै उखल या उखल मूसलसँ बगलके चारि पाँच गो महिलासब चलि अबै रहथिन आओर साथमे बात भी करैत रहथिन आओर हाथ भी एक दोसराके बँटा दैत रहथिन मसल्ला कुटैमे अगर ओ दोसर काम करि रहल रहथिन तऽ ओ दोसर आबि करिके मसल्ला कुटि दैत रहथिन जाहिसँ सब महिलासब एक जौन एक एक जौने जुटिके से काममे मदति भी करैत रहथिन आओर सबमे एकता बनल रहैत रहै सबमे एकता बनल रहैत रहै लेकिन अब ओइसन नहि होइ छै आब सब अथी आब छोटा छोटा मशीनसब आबि गेलै जकर कारण सब मशीनमे पिसबा लै छथिन मसल्ला आओर नहि तऽ अपने पीसि लै छथिन मिक्सी अथी मिक्सीमे जकर कारण सब महिला एकसाथ एकजुट नहि रहि पबै छथिन आओर ओ सबमे नहि बात विचार नहि अच्छा से हो पाबै छै आओर नहि एकता मदति भी एक दोसराके हो पबै छै आओर सबके एकता भी बनल नहि रहै छै पहिलेके लोकसबमे एकता बनल रहैत रहै आबके लोकसबमे एकता ओतना नहि बनल रहै छै